नै जानुवारि जिगुजौ गुजिनै बा जुन जिगुजौ दाइनजिबा थाम जुलाइ जिदाइनजौ बाजिबा दाइन अक्ट'बर नैरोजा द' गु दिसेम्बर नैरोजा नैजि